भारत के राजनीती आ राजनितिक दल के बारे मे हमर ई कहनाइ अछि जे भारत के राजनीती जे छै से शुरू के तऽ इतिहास ओकर बहुत नीक रहलै हन भारत के राजनीती के इतिहास बहुत नीक रहलै हन आओर हमरा राजनीती पसन्द अछि हमर ई पसन्दीदा विषयो अछि आओर राजनीतिये सँ हम अहाँके एम ए कयने छी आ लेकिन भारत के राजनीती के जे दिशा मिलबा के चाही ओ दिशा अखन नहि ठीक सँ मिल पाबि रहल अछि या जे सफलता भारत के राजनीती के मिलबा के चाही ओ नहि मिल अखन तक नहि मिललनि हँ आओर अगर हमरा कोनो एगो व्यक्ति सँ राजनितिक व्यक्ति सँ मिलै के मौका मिलाए तऽ हम भारत के जे पूर्व प्रधानमंत्री छथि मनमोहन सिंह हुनका सँ मिलनाइ पसन्द करब ओ बहुत नीक नेता छलथि बऽजैत बहुत कम छलथि आओर काज बेसी करै छलथि हुनका बारे मे तऽ बहुत तरह के कॉमेंट सुनै के मिलल लेकिन हमर ओ पसन्दीदा नेता छथि आओर ओ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सँ पढ़ने छलथि ओतए ओ प्रोफेसरो बनल छलथि ओकरबाद ओ भारत एलैथ भारत मे आर बी आइ के गवर्नर सेहो बनलथि भारत के वित्त मंत्री सेहो बनलथि आओर जखन ओ वित्त मंत्री बनलथि तऽ भारत के राजनीती मे एगो नया अध्याय जुड़ल अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत भेल ओकरबाद ओ मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनला आओर दस साल तक लगातार दू टर्म मे ओ प्रधानमंत्री रहलथि हुनकर कार्य सँ हम बहुत सन्तुष्ट छी आओर अगर हमरा हुनका सँ मिलै के मौका मिलत तऽ हमरा लेल ई बहुत खुशी के गप रहत